तेरहां सौ टेवीह चोॾहां हज़ार पंज सौ पंजवीह स हिकु लख सत हज़ार सत सौ सतरहां बावीह हज़ार ॿ सौ ॿ ॾह लख अठ हज़ार नव सौ पंज